हां म्हाका विणपाक बी आवडटा बरपाक बी आवडटा मांडे बी करपाक आवडटा तशें हांव माणें करून विकता बीन गोजडे माणून विकता बीन तशें लोकांक शिकोवपाकूय म्हाका आवडटा आनी म्हाका तितून पयशे बी करपाक आवडटा आनी हांव करतां खाणां बी करतां हांव लाडू शंकरपाळी विणपाचे भरपाचे पोंपडेन भरपाचे विणपाचे तोरण करून विटपाचे विटताले आतां चड टायम मेळना म्हाका वचपा तितले वचना पण पयशे करता बरोवन हे करून शिवण करून खंय खंय दुकानाचेर बी घालता केन्ना केन्ना पयलीं पयलीं घालतालें आतां तितलो टायम मेळना म्हणून घाली ना माणे बिणे करता बारीक भुरग्यांचे कपडे बी शिवता मागीर पोपलीन भरता पेंटींग बी करता